जेब्ला आं थाखो जिनि आन्जादाव उथ्रिखांनानै पलिटेकनिकनि आन्जाद होनो थाखाय सिलचरनि काछार जिल्लायाव आंनि आफाजों थांदोंमोन बे समाव लामायाव लामानि गाज्रि हालोदनि थाखाय आंनि आफाया लामानि जाब्रबथायजों खर'आव गोब्राब जोखोम मोनदोंमोन खर'निफ्राय लिलि लाला थै गनाय नुनानै आं जोबोद गिनाय मोनदोंमोन हाखु दाखु जायगानि गेदेरफोरा जायगानिनो देहा फाहामसालियाव लानानै थांदोंमोन देहा फाहामसालिनि देहा फाहामगिरिआ आफाखौ जोबोद मोजाङै जोथोन लादोंमोन आफानि खर'आव मोजां बेन्देज लागायखांनानै मोजां मुलि आरो जिरायहोनानै जों आफानि हालोदखौ नायो आफाया गावनि देहाखौ बाराद्राय लोरबां मोनाखै होनायखाय जों देहा फाहामसालिनि फाहामगिरि आरो हेफाजाब होगिरि सुबुंफोरनो साबायखर जासिबोनानै बिदाय लायो आरो आंखौ आफाया गावनि दुखु मोननाय देहाखौ लानानैबाबो आन्जाद होनोगोनां जायगायाव दोनलांदोंमोन जों आन्जादनि समनि इसेल' आगोल थिखानाय जायगायाव सहैदोंमोन आङो आफानि बिदि देहाखौ नुनानै गोसोखौ गोबां लोरबां मोनदोंमोन नाथाय आफानि बिदि हेफाजाब आरो आंखौ अन्नायखौ नुनानै आं गावखौनो गोबां सामलायनानै आंनि होनो गोनां आन्जादखौ होनानै जाय खामानिनि थाखाय थांदोंमोन बेयाव जाफुंसार होनानै बारग'होबोदोंमोन